आङो जों गामिनि गेलामाला दखाननि सोमोन्दै एसे बुंनोसै बे दखानाव आङो बहुद माल लाङो थाङो फैयो आङो थांनानै बायदिसिना माल लायो आरो जाग्रा लोंग्रा मैगं थाइगंबो लायो आरो मैगं थाइगं लाखांनानै आङो साहा लोंबोयो साहा लोंनानै माबा फैयो आरो माब्लाबाबो थाङो थांनो लुबैब्लाथाय थाङो आङो बे दखानावनो थांलाय फैलाय आङो खालामबाय थायो आरो आं बे दखानाव थांनो मोजां मोननायखाय जेब्लाबो थाङो सामफ्रोमबो थांनाय जायो आरो बे दखानावनो थांनो मोजां मोनो साहा लोंहैयो माबा माबि लायो माब्लाबा फिसौआबो बायदिसिना जानो गाबब्लाथाय आङो लाङो आङो बे दखानावनो थांलाय फैलाय खालामो जेब्लाबो बेखायनो आं बे दखानखौ मोजां मोनो आरो थांबाय थाबाबो दखानाबो बिराद फैसा खरस जानाय जायो होमब्लाबो गोसोआनो मानिया आङो थांबाय थाफ्राङो थांनानै साहा लोङो मेथाइ लाबोयो आरो मेथाय लाबोना न'आव जाफैयो लोंफैयो आङो बे दखाननिफ्रायनो जेब्लाबो माल लाबोनाय ओंख्रि मैगं लाबोनानै संनानै जाफैयो बेनिखायनो बे दखानखौ आङो बिराद मोजां मोनो आरो माब्लाबा ओरैनो बेरायनो थाङो बे दखानावनो थांलाय फैलाय दिनफोर जायो आरो आङो सामफ्रोमबो थांनानै फैयो दखानावनो माब्लाबा बेरायनानै फैयो माब्लाबा साहा लोंनानै फैयो मालाबा बायदिसिना मैगं थाइगं लाबोयो आरो बेयावनो जोङो माब्लाबा लोगो लानानैबै थाङो माब्लाबा हारसिंबो थाङो आङो साहा लोंबोयो मैगं थाइगं लाबोयो बे गेलामाला दखाननिफ्रायनो जों मालाबा ओरैनोबो थाङो जिरायगारहैयोबो आङो बे दखाननिनो आङो एसे खुरमाबो जायो बे दखानावनो जोंहा माबाबो जायो न'निबो जायो बे दखानावनो आङो साहा लोंनानै फैनानै आं माब्लाबा न'आवबो हाबहैयो बिसिनावनो ओंखायनो आं मोजां मोनो आरो बिसिनि दखानाव थाहैबाय थानो मोजां मोनो आं सामफ्रामबो थांनाय जायो आरो आं दखानावनो बेनिखायनो जेब्लाबो बिदिनो मैगं थाइगं लायो माबा लायो सामफ्रामबो बिहामजोनि फिसाफ्राबो थाङो मेथाइ सेथाइ लायो बेयावनो जोंनि न'खरना मोजां मोनो आरो बे दखानखौ बिसोरबो बायदिसिना लायो माब्लाबा माइरं लायो अमानो संना होनो बिदिनो खालामबाय थायो आरो जों मोजां मोननानै बे दखानावनो बे गेलामाला दखानखौ आं जाहैनो मोजां मोनो सामफ्रोमबो थांबाय थायो